हमारे क्षेत्र में पशुचिकत्सक विकास खंड स्तर पर हैं और वो कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते रहें प्रत्येक ग्रामपंचायत में जब कैंप लगते हैं तो वो सामान्य जानकारी देते रहते हैं किसानों को ताकि उनके पशु स्वस्थ रहें सामान्यतः हर दो महीने में तीन महीने में पशुओं की जांच की जाती है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया जाता लेकिन फिर भी जो दुधारू पशु हैं या जो बैल जोड़ी हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती रहती है इनके बीमार होने पर काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं कभी कभी पाँच सौ रुपये और एक हज़ार रुपये तक इस पर खर्च किया जा सकता है